असांजो त्योहार जेको आहे लाल लोइ ईंदी आहे लाल लोइ असां लकड़ुनि जो ढेर लॻाए करे उन खे आग लॻाईंदा आहियूं पूॼा वग़ैरह कंदा आहियूं ॾाढे सुठे नमूने मल्हाईंदा आहियूं उन खां पोइ असां जेको आहे ॾाढे सुठे नमूने सां मल्हाए ऐं ख़ुशियूं मल्हाए करे ऐं उन खां पोइ जेको आहे चेटीचंडु ईंदो आहे चेटीचंड जो त्योहार बि असां सुठे नमूने मल्हाईंदा आहियूं ऐं परसाद वग़ैरह बांटींदा आहियूं ऐं सभु जुलूस वग़ैरह कढंदा आहियूं सुठे नमूने चेटीचंड जो त्योहारु मल्हाइण खां पोइ असांजो जेको त्योहारु जेको ईंदो आहे त थधिड़ी ईंदी आहे थधिड़ी में असां मिठियूं कोकियूं पचाईंदा आहियूं उन खां पोइ पूॼा वग़ैरह कंदा आहियूं पूॼा करे उन जो त्योहारु सुठो करे मल्हाए करे त्योहार मल्हाइण खां पोइ उन खां थधिड़ीअ खां पोइ असांखे जेको आहे रक्षाबंधन ईंदी आहे राखी बधंदा आहियूं भेनरुनि खां ऊअं उन खां पोइ राखिनि खां पोइ असांजो जेको ॿियो त्योहार ईंदो आहे जेको त उहो मल्हाईंदा आहियूं राखी त्योहार जेको आहे ॾाढे सुठे नमूने मल्हाए करे ऐं उन खां पोइ जेको आहे त पोइ वरी ॾियारी ईंदी आहे त ॾियारी बि मल्हाईंदा आहियूं सुठे नमूने पटाखा वग़ैरह मिठायूं पूॼा वग़ैरह कंदा आहियूं ॾाढे सुठे नमूने मल्हाए सघंदा आहियूं